बे जायगायाव जोङो नाफोरखौ हमो गोबाङानो अब्लाबो बिनि मादाव जों नाथुरफोरखौ बांसिन हमो मानोना होमबा नाथुरा मोननायाव बारा गोब्राब नङा आल्थुवा दंग' बिलो सा सायावनो बे नाथुरा थालाबायो आरो बिखौ ओंखाम ओंख्रि मोनखांनानै लाइब्रबनानै संनानै जाफैनोबो मोजां जायो सायनायावबो बारा खस्थ' गैया दस्रा नाफोरबायदि बिगुर गारनो नाङा ओरैनो बे दारिबायदि थानायखौ गारनानै स्र सुनानै बिखौ जानो मोजां मोनो जेनेबा नाथुरफोरखौ जोङो बायदिसिना ओंख्रिफोराव एबा फोरान्नानैबो जानो हायो आरो गोथाङै जाबा बांसिन टेस्टि जायो बेयो सुवाद गोनां जायो बिखौ बाथोनबो जानो हायो मैथाफोरजोंबो बाथोन जानो हायो अनला सबाइ बायदिसिना ओंख्रियाव बेखौ गोथाङैबो गोरानैबो जानो हायो खान्थाल ओंख्रिजोंबो बिखौ संनानै जानो हायो बाथोन बायदिसिनायावबो बियो जायो आरो बिजोंनो लोगोसे जोङो ना हमनायाव बायदिसिना नाफोरखौ हमो नाथाय बिनि गेजेराव खुसिया मागुर सिंगि बामि थुरि आरो बायदि बायदि नाफोरखौ जोङो हमो नाथाय बेफोर नाया एसे गोब्राब हमनो थाखाय मानोना होनबा बिसोर बिफोरनि नाखौ जानला मोनला जायगायाव मोना बेफोरखौ नागिरनो थाखाय एसे खस्थ' जायो आरो बिफोरखौ जोङो बिलो एबा हाग्रा एबा दन्दर एबा माबा खुरुं बायदिसिना औवा मुरा बायदिसिनायावसो जोङो बिखौ मोनो बिनि थाखाय बे नाफोरखौ एसे हमनो खस्थ' जायो आरो बिफोर नानि दामफ्रा बेसेनफोरा गोबां खुसियाफ्राबो बेसेन गोबां मागुर सिंगि थुरि बामिफ्राबो बेसेना गोबां बिफोरखौ जों बाजाराव फानोबा दाम गोसायैनो फाननो मोनो जोङो बिफोरखौ फानोबा जेनेबा किजिआवनो थिनस' गाहाम सारिस' फास्स' गाहाम आरो देहानि थाखायबो बिफोरो मोजां जेरै खुसिया मागुर बामि बायदिसिना देहा लोमजानाय साजानाय थै कमजुरि जानाय बायदिसिनायाव भिटामिन देहानि थाखाय मोजां खालायो खुसियाफ्रा अर खामनाय गाराय बेरनाय बायदिसिनाफ्राव जायोबा मोदोमाव बिगुरखौ मोजां जाहोयो बिफोर बायदिसिनानि थाखाय जोङो नाफोरखौ हमो आरो बिजों लोगोसे जानायावबो जोबोद मोजां बिफोरखौ जानो थाखाय बयबो गोसो जायो भिटामिन बेसादखायनो आरो बिफोरखौ जोङो मोनलाबाया खस्थ'नि गेजेरजोंसो मोनो आरो बिफोरखौ खुसियाफोरखौ जेनेबा नेर्सोन बिलाइ एबा भाजा आरो अन्थाइ बाजाब बिफोरजोंबो जानो हायो मागुरफोरखौबो ओंख्रिफ्राव जानो हायो भाजा जानो हायो बिदै फुदुंनानै जानो हायो थुरि बामिफोरखौबो भाजा जानो हायो ओंख्रि बिदै बायदिसिनाफ्राव जानो हायो नोङो जायखौ जानानै बयबो मोजां मोनो